सोनभद्र ज़िले की जलवायु एक बहुत ही सुव्यवस्थित जलवायु है यहाँ पर समय समय पर ऋतुओं का बदलना एवं सही समय पर सही ऋतुओं का आना ऐसे कई सारे मौसमों हों का आना जाना लगातार साल भर लगा हुआ होता है हमारे यहाँ ठंढियों के समय में कड़ाके की ठंड एवं बरसात के समय में अच्छी बरसात होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ कि फ़सलों कि उपज भी बहुत ही अच्छी होती है हमारे यहाँ जलवायु में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नही था परंतु हाल ही के कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जलवायु बदलते जा रही है हमारे यहाँ मौसम परिवर्तित होते जा रहा है अब तो गर्मियों के सीजन में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है जिस के वजह से फ़सलें ख़राब हो जाती हैं और यहाँ के लोगों को यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है ऐसे समय में जब हमारे यहाँ किसी भी असमय कोई भी ऋतु आ जाती है तो इस से फ़सलें ख़राब हो जाती हैं जिस से पूरे गाँव एवं समाज के जीवन पर प्रभाव पड़ता है हमें इन सब मौसमों को बदलते हुए देख कर के पहले से ही सचेत रहना चाहिए और अपने फ़सलों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में अगरचे हम बात करें तो माइनस दो डिग्री सेल्सियस तक की ठंड चली जाती है और गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है हमारे यहाँ का मौसम पहले के मुक़ाबले अब के समय में थोड़ी अजीब जलवायु होती जा रही है